माँछ मारैके लेल तैयारी सबसँ पहिने जाहिठाम माँछ भेटत मारल जेतै हुनकर ओहि जगहके निरीक्षण कयल जाय निरीक्षण कयलाक बाद यदि ई बुझबामे आबय जे माँछ ओहिठमा हेतै आ ई माँछ के हम पकरि सकै छी तऽ ओहिठाम जेबाक लेल सबसँ पहिने तैयारी करी तैयारी आब तैयारी कोना करब तैयारी करैके लेल जॅं अहाँ अपनासँ माँछ पकरि सकै छी तऽ ओकरे लेल हमरा सब के यहाँ जालके व्यवस्था छै जालमे मछलीके फॅंसायल जाइ छै आ कोइ माँछ मारैके लेल ओकरा यंत्र कहियौ ओ यंत्र थिकै जाहिसॅं कि माँछ पकड़ल जाइ छै आर माँछ मारैमे जालेटा उपयोग जालेटा उपयोग नहि होइ छै माँछ मारैके लेल आनो आनो सामग्रीके व्यवस्था कयल जाइ छै जेना माँछके पकरैके लेल हमसब पानिके उपैछिऔ कऽ जे छै माँछ पकरै छी आब थालोमे माँछ पकरै छी माँछ पकरैके लेल आनो आनो व्यवस्था छै जे कि ओकरा सबके यांत्रिक रूप देल गेल छै आ बंसी लगाकऽ माँछ सेहो मारै छी सरकार